भारतकऽ भोजन एकदम स्वस्थ आओर सिम्पल होयत छै एकदम सिम्पल खाना बनैत छै चावल दाल सब्जी चोखा यहाँ तऽ भारतमऽ तऽ फेमस छै बिहारमऽ तऽ खासकर फेमस छै लिट्टी चोखा आओर यहाँके खाना एकदम कम तेल कम मसालामऽ बनैत छै जे स्वास्थयके लिअ बहुत ही अच्छा होयत छै यहाँ मैदारऽ प्रोडक्टसँ जे अच्छा गेहूँमरक चीज इहाँ यूज करलो जाइत छै गेहूँमरऽ बनला चीज यूज करलो जाइत छै आओर एतना अच्छा चीज कि अहाँ खेलऔ जाइ छै कि स्वास्थयके लिअ ओ बहुत ही अच्छा होय छै इहाँकऽ रऽ पर व्यञ्जन जाहिसँ कभी पकवान भी यहाँ बहुत अच्छासँ बनैत छै ठकुआ बनैत छै छठ पूजाकऽ टाइममऽ ठकुआ ओकरो बाद फिर फिर भगवानकऽ चढ़ाबै खातिर बहुत चीजसभ बनैत छै उस बड़ पूजामऽ फो फोगनी टप टपकऽ बनैत छै यहाँपर आओर फिर पिरुकिआ भी बनैत छै जब पूजा होय छै यहाँकरो जे मतलब लोकप्रिय भोजन छै लोक खास करि भात दालि चोखा रोटी सब्जी ईसभ जादा चीज लोक जादा यहीसभ चीज खाइत छै यहाँ ओकरा मसाला भी बहुत अच्छासभ छै मसाला भी इहाँ घरके बनलऔ यूज करैत छै घररऽ मसाला होलय धनिआ होलय जीरा होलय सभ कुछकऽ घरमऽ पिसलो जाइत छै घरमऽ तैआर करलो जाइत छै खरिदलऔसँ जादा यहाँ घररऽ चीज यहाँ यूज करलो जाइत छै घररऽ दूध यूज करल जाइत छै हर चीज घररऽ यूज करलो जाइत छै भारतमऽ यही खासियत छै कि बाहररऽ प्रोडक्ट कम घररऽ प्रोडक्ट जादा यूज करलो जाइत छै भारतकऽ सभसँ बड़ी खासियत यही चीज छै ए अऽ अऽ अलग तरहक व्यञ्जन भी यहाँ बनैत छै कोइ भी चीज अगर बेसन ही ले बेसनरऽ बहुत कुछ बनि जाइ छै बेसनरऽ हलवा बनि जाइ छै बेसन ऽ कचड़ी बनि जाइ छै बेसनरऽ बड़ी कोइ भी एक प्रोडक्ट एतना भेराइटी यहाँ बनि जाइत छै एतना ब्यञ्जन यहाँ बनि जाइत छै बहुत यहाँ खानारऽ थालमे भी साग होइ छै चावल होइ छै दाल होइ छै चोखा सभकुछ होइ छै एकदम मतलब खाना मऽ प्रोडीन प्रोटीनरऽ साथ साथ हरा हर कुछ एवेलेबल होइ छै जेकि स्वास्थके लिए हमरा सभकऽ बहुत ही अच्छा होइ छै बिहार आओर भारतरऽ यहीसभ खासियत होइ छै भारतरऽ जो जहाँ भी चले जाउ हर जगह यही काजके छै खाना पीना हर चीज भारतरऽ बहुत ही अच्छा छै यहाँ कऽ रऽ खाना पीनासभ बहुत ही अच्छा यहाँ खाना बनैत छै एकदम जे स्वास्थयकऽ जरा सा भी इफेक्ट